हेल' औे फानो गय गयआ गोथांबो मोनो आमफ्राइ फबनायनिबो मोनो आरो गयखौ बे बायदिनो सुफारि गोरानफोर औ जेनेबा फोरान फोराननोबो ना फोराननानै बेखौ सुफारि बानायो आरो सुफारि बानायनानै बेखौ जेरै मिथापान आमफ्रायो मिथापान बानायनायफोराव जेरै होयो ना बिदि होयो आमफ्राइ गोथांखौबो बाजाराव जेन'बा दानखावनानै फानो आरो गोथांखौ जायो बेबायदिनो गयखौहाय बयबो जायो बे आसामनि मानसिफ्रा बांसिनानो जायो आरो औ मोनो नों मानि जानो गोसो जेनेबा मिथापानफोराव जरदाबो होबाय सोरबा जरदा होदेरनो गोसोब्ला बेबायदिनो आरो मिक्स खालामनानै पान बानायो आरो जेरै नालेंखर होयो आमफ्राय दस्रा दस्रा होयो आरो प्राइसआलाय दा प्राइसआलाय दा पानआ नैजिआव दं आरो नैजि राङाव आमफ्राइ जेनेबा बै सुफारिखौ औ सुफारि जेनेबा बै गोथां दानखावनाय फाननाया दखानावहाय बेयो थायबा आरो मोनसेयाव मोनसेयाव थायबानि मोनगोन बेराद जायो आसामनि मानसिफोरा जेनेबा ओंखाम औ औ औ जाफै जाफै जाफैनो हागोन आरो औ जोंनि जोंनि आसामाव आलासि बरायनाय जेनेबा न'आव आलासि फैनायाव फार्स्टआव होग्रोनाया मेइनआनो गयखौनो मानिनानै लायो आरो जेनेबा आलासि फैयोब्ला जोङो होबाय गयखौ होग्रोबाय बेनि उनावसो माबाबाय आरो आलासि फुजिनायावबो बाहायो गयखौ औ जेरै साहा होखांनानैबो होबाय ओमफ्राय सोरबाबा ओंखाम जाखांनानैबो जानो लुबैयोना गयखौ सुखुवा आरो जादावग्राफोरा औ औ हागोन हागोन जाफैनो हागोन आसामाव फैब्ला औ बयबो जाफै बयबो जाफैखायो आंनि दखानावथ' आंनि दखानाथ' फेमासखा गयनि थाखायनो औ

औ औ

पानआ बिस थाखानिफ्राइ स्टार्टटिङानो बिस थाखा आरो पानआ आमफ्राय बेनि उनाव नों बेसेबांनि जानो गोसो बेबायदि आरो मोजाङानो सोलियो नांगौब्ला आंनि दखाननि लकेसनखौबो आं हरनो हागोन फैयोब्ला औ औ औ दे दे